में रामनगर ग्रांऽ दी रौह्ने आह्ली आं साढ़े उत्थै ग्रांऽ च जिन्ने बी लोक हैन जेह्के भिड्डां बकरियां रक्खी दियां जि'यां ग'वां रक्खी दियां जि'न्ने बी जैदा लोग हैन लोग हैन उ'नें सारें गी दिक्खो किन्नी मुश्कलां दा सामना करना पौंदा जैह्लूं बी उं'दा कोई बी जानवर बमार होई जंदा ते साढ़े इत्थै ते ऐ गै निं हैन साढ़े उत्थै अस्पताल गै निं हैन जानवरें आह्ले अगर होन बी तां बड़े दूर दूर न अगर कोई जा तां उत्थै डाक्टर गै निं होंदे हैन डाक्टर आखदे अज्ज आ दे निं हैन कल्ल आह्ङन एह्दे कारण ते डंगरें बी किन्ना जैदा ओह् करना पौंदा मुश्कल बमार होई जंदे मरी जंदे बचारे मुश्कल गै होई हून इक स्हाबै दिक्खो एह्दे पैह्लें उ'नें लोकें गी बचारें गी किन्ना नुक्सान होई जंदा अगर मरी जान जानवर रोंदे ढांदे उ'नें निं जेह्के हैन डाक्टर बगैरा एह् जानवरें दे डाक्टर न इ'नें ई म्हीनै म्हीनै बाद चैक्क करने गी जाना चाहिदा ते डंगरें गी दिक्खना चाहिदा कि ओह् ठीक न जां नेईं हैन उ'नें गी इंजेक्शन बगैरा लान एह्दे कारण उ'नें गी बी जानवर बी मरने बी घट्ट ते रौह्ने जैदातर सारें लोकें गी एह् फायदा जानवरें दा किन्ना जैदा फायदा होंदा भिड्डां बकरियां ते उं'दा बी कि'न्ना जैदा ग'वां बगैरा रखदे लोक केईं तां उ'नें ई मुश्कलां दा सामना निं करना प'वै भी उ'नें ई अगर डाक्टर उं'दे रोजान्ना जाइयै उं'दे चैक्क बगैरा करन तां ठीक गल्ल ऐ नेईं करन तां भी दिक्खो उं'दी जेह्के करसान होए उ'नें गी मुश्कल ऐ एह् जेह्ड़े जानवर पालदे इ'नें ई जैदा गै मुश्कल होई जाना भी